असांजे ठाणे ज़िले जी अगरि मां ॻाल्हि कयां त हितां जो जेको वापारु आहे हितां जी जेकी कारोबारु आहे उहो तमामु वॾो आहे अगरि मां ठाणे ज़िले जे उल्हासनगर जे सिर्फ़ ॻाल्हि कयां त जेको सिंधु नगर बि चयो वेंदो आहे हुतां जा जेके सिंधी आहिनि मशहूरु आहिनि असांजो जेको जींस मार्केट जेको आहे असांजो जेको कपिड़नि जो गजानन मार्केट आहे उहो तमामु वॾो में वॾो में कारोबार वॾो में वॾो जेको आहे हिते किरदारु निभाईंदो आहे असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट जे एकनॉमीअ में अगरि मां चवां त असांजो पंज नंबर जो जेको जींस मार्केट आहे हुतां जी जेके मैनीफैक्चरिंग आहे हुतां जी जेकी जीनूं ठहंदियूं आहिनि उहे सॾे महाराष्ट्र में त न पर सॼे हिंदुस्तान जे जुदा जुदा शहरुनि में वञी करे असां उल्हासनगर जो नालो रोशन कंदियूं आहिनि त असां उल्हासनगर जी जेकी बाज़ारि आहे उल्हासनगर जो जेकी वॾी में वॾियूं मार्केटूं आहिनि उहो तमामु वॾो में वॾो सुहिणो किरदारु निभाईंदियूं आहिनि असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट जे ठाणे ज़िले जे एकनॉमीअ में